बिहारमे लोग थोड़ा खानाके बहुत शौकीन इहाँपर तरह तरहके मसालेदार खाना बनायल जाइ छै कइ तरहके खाना बनायल जाइ छै लिट्टी चोखा इहाँ तऽ सभसँ प्रसिद्ध हय समोसा तरुआ चौप कचड़ी बचखा फोफी आओर मसालेदारमे चिकन मुर्गा आओर मछली ई सभ गाँवमे अधिकांश जगहपर यही खायल जाइ छै आओर लोक सभ इहाँ बड़े चावसँ खाइ छै सभसँ जादा तऽ इहाँके अभी हमरा सभ साइड ओरी पहिले तऽ लिट्टी चोखा रहै लेकिन आब किछु कम हो गेलै आब लोग जादा समोसा चटनी खाइ छै आओर किछु किछु लोग तऽ मोमो भी बहुत जादा खायल जाइ छै आओर ई सभ बेसी बढ़ि रहल हय आओर लिट्टी चोखा जे लोग आब कम खाइ छै लिट्टी तऽ लोग जादातर सर्दीके मौसममे खाइ छै लोग अधिकांश लोग दोकानपर छनायल लोग अपने घरपर ही बना लै छै लिट्टी चोखा लिट्टी आ जादातर आओर अब चोखा लोग जे हय लोग कम खाइ लऽ चाहै छै ओ लोग चाही जादा मीठा मीठा सभसँ जादा तीखा चीनी जौरे लोग खाइ लए आओर आओर आओर उसके बाद भात दालि भी मौसम भी इहाँ बहुत ऐसा जादा कोमन हय जो अधिकांश लोग हर दिन इएह सामान खानाके रूपमे सभ लोग रोज खाइ छै भात दालि तरुआ तरुआ लोग हाँ दू तीन सप्ताहपर जहिया खुशीके दिन रहलक या फेर जहिया कुछ कोइ आबै नया नया मेहमान आबै छै तऽ ओकरा लागि तरुआ तोप चोप बनबै छै घरमे आओर नीना बोलऽ चलऽ कभी कभी बनै छै आओर समोसा उमोसा घरमे ने लोग बाहर होटेलमे ही खाइके जादातर अच्छा लगै छै आओर जादातर लोग समोसा हर हमसभ भी हफ्तामे हर दू तीन समोसा खाइए लै छी आओर लिट्टी आब लोग लिट्टीके प्रति कम खाइ छै आओर लोग जादातर समोसा खाइ छै नहि तऽ मोमो अन्दर चाउमिन ई सभ जादातर अधिकांश लोग अब इहे खाइ छै आओर आब लोग जादातर शाकाहारी नहि रहि गेलै लोग अधिकांशतः माँसाहारी हय या सर्वाहारी आओर जादातर लोग माँस ही खाइ छै मुर्गा मछली खस्सी ई सभ आब बहुत लोग खाइ छै मुर्गा बेसी लोग खाइ लगै छै खस्सी जबसँ महँगा भेलै तब सँ लोग खस्सी नहि खेनाइ चाहै छै लोग मुर्गे खाइ लअ चाहै छै आओर मछली बहुत महँगा होलै मछली भी जल्दी नहि मिलै छै मछली खराब मिलै छै ओइसँ लोग सभ बेसी अब मुर्गे खाइ छै आओर मुर्गे खाइ लअ पसन्द भी करै छै लोग आब मुर्गा बहुत अच्छा लगै छै आओर मुर्गे तरहके तरह तरहके व्यञ्जन बनाबै छै जैसे कि मुर्गा के फ्राइ कऽ कऽ खाइ लए सभ होइ छै खाइ छै बहुत मुर्गा आओर मुर्गे मुर चिकन अधिकांश खाइ लगै छै आओर लोग नहि जाइ छै मीट खाइ लए किएक कि मीट सात सए सँ आठ सए रुपये किलो पड़ि जाइ छै आओर मुर्गा सए डेढ़ सए के किलो आसानीसँ पड़ि जाइ छै अइ लऽ लोग जादातर पैसाके कमी अभावमे भी लोग मु मुर्गा नहि खाइ छै खस्सी लोग सालमे एक दू तीन महीनापर एकबार खाइ छै लेकिन मुर्गा अभी तऽ लोग बराबर खाइत रहै छै तैं कि मुर्गा सस्ता भी हय आओर मछली भी जल्दी नहि मछली जादातर सस्ता होइ छै भदवारीमे जब बाढ़ि उढ़ आयल रहै छै तऽ मछली आरामसँ मर जाइ छै तब लोग जादा मछली खाइ छै मुर्गा आर खस्सी लोग नहि खाइ छै लेकिन जब बाढ़ि खतम भए जाइ छै तऽ मछली बहुत कम हो जाइ छै आओर मछली बहुत महँगा हो जाइ छै लेकिन मुर्गा नहि महँगा होइ छै आओर खस्सी के मीट तऽ हमेशा साल बहुत महँगा होइते रहै छै जाहिसँ जादातर लोग खस्सीके मीट नहि खाइ छै मुर्गे खाइ छै शाकाहारीमे भी लोग अभी बहुत सा लोग हय जे शाकाहारीमे भी बहुत खाना खाइ छै जे माँसाहरी जो अधिकांश दिन तऽ दालि भात इहे सभ सब्जी हरियर सब्जी इहाँ बहुत खाइ जाइ छै घ्यूरा लौका आलूके सब्जी आलूके चोखा आलू सोयाबीनके सब्जी आलू चना आलू पनीर पनीरके सब्जी सभ काफी जादा खायल जाइ छै लोग इहाँपर हर अधिकांश गांवके जगहपर अधिकांश आदमी घरमे एगो दुगो गाय रहबे करै छै ओइसँ ओकरा सभके दूध दहीके कोइ कमी नहि रहै छै लोग जादातर दूध दही खाइ छै आओर पनीर वनीरके सब्जी जादातर खाइ छै पनीर मटरके सब्जी शाकाहारी लोग सभके जे जोन घरमे किछु आदमी जो शाकाहारी रहै छै आओर आदमी माँसाहारी रहै छै तऽ अइ घरे मुर्गे चिकन आओर खस्सी अबै छै ओइ जे शाकाहारी रहै छै ओकर अलगे पनीर ही बना दै छै आओर लोगके जादातर जो शाकाहार रहै छै जादातर उ पनीर ही खाइ छै आओर पनीर ही जादा अच्छा लागै छै हम पनीर हमको भी अच्छा लागै छै बहुते पनीर आओर मटरके सब्जी इहाँपर शाकाहारीके लेल बहुत बड़ा आम बात हय आओर अधिकांश शाकाहारी छै जैसै कि जैसेकि कि माँसाहारी जैसे कि चिकन उकन खाइ छै लअ शाकाहारी ओकरे जगहपर समझू चिकन आओर पनीर घी जादा खाइ छै पनीर नहि आबै बोल दो खाइ छै आओर दूध दही भी लोग रोज पीयै छी इहाँपर अधिकांश जाहि घरमे पैसा हय या जै घरमे गाय हय उ सभ हर दिन एक सँ दू लीटर दूध आधा लीटर दूध पियै छै आओर दही रोज खाइ छै से हम शाकाहारी लोग के भी सङ्ख्या बहुत जादा हय आओर माँसाहारी जादातर लोग माँसाहारी शाकाहारी से बहुत कम लोग होइ हय आओर जे लोग सभ रहलै भी शाकाहारी पहिले ओ बुढ़ारीमे आके सभ छोड़ि देलियै सभ माँस मछली मुर्गा बहुत खाइ छियै आओर इहाँपर एगो आओर चीज भी बहुत तेजी सँ बढ़ि रहल हय उ हय अण्डा लोग इहाँपर अण्डा तऽ खाइ हय उसनल सँ लेके आमलेट सँ लेके आओर काँच सँ लेके अण्डा आमलेट सँ बनल बहुत बहुत सारा चीज खाइ छै लोग जादातर आओर लोग आमले आमलेट आओर ई जे रह अथि ठेलापर लगाके बेचै जाइ छै ओइमे खराब उराब तेल भी दे कऽ बना दै छै फिर भी लोग फिर भी लोग आमलेट खाना जादा बेसी अच्छा लगै छै लोग जादा ने लोग बेसी नहि खाइ चाहै छै ई कि आम अण्डा खाइ आमलेट खाना बोझ सा लगै छै लोग जादातर ठेलेपर ही जाइ छै अधिकांशमे नहि तऽ अण्डा के सब्जी घरे ले अबै छै अण्डा आओर ओकरे अण्डाके सब्जी बनाके खाइ छै इहाँपर अण्डाके सब्जी बहुत सारा लोग बनाके खाइ छै जो बहुत अच्छा भी लगै छै आओर आमलेट भी खाइ छै आओर उसनल अण्डा भी बहुत सारा आदमी खाइ छै आओर ई अण्डा मुस आओर मुर्गामे खस्सी आओर मछली ई सभ माँसाहारी सभके लेल पहिल पसन्द बनल यऽ आओर इहे सभ खाइबे करै छै आओर कोनो कोनो लोग होइ छै जे कौआ कौआ औआ भी इहाँपर पड़बा उड़बा मारि के खा लै छै आओर इहाँपर अधिकांश जगहपर भी लोग अथी भगवानके बलिके रूपमे खस्सीके ही चढ़ाबै छै जोन ई प्रसाद के रूपमे लोक सभ ओकरा खूब खाइ छै हमरा इहाँ जेनेउमे मुड़नमे या फिर खस्सी कइ सारा लोग खस्सीके बलि दै छै जोन वही प्रसाद भी खस्सीके रूपमे खायल जाइ छै आओर जो मतलब शाकाहारी रहै छै घरमे ओकरा लेल पनीर उनीर मङ्गेल जाइ छै इहाँपर खस्सीके माँसके बहुत जादा प्रचलन जो अधिकांश आदमी खस्सी नहि खरीद पबै छै एकरा जो बलि उलि चढ़लक ओइमे खाइ जाइ छै खस्सी लोग बहुत कम खरीदै लऽ चाहै छै मुर्गा आओर अण्डा ई सभ आम बहुत लोग खाइ छै आओर दूध तऽ दूध भी बहुत महँगा होलो छै लोग गरीब होइ उ सभ नहि ख खरीद पबै छै या फेर जे लोग असगर घरमे गाय नहि हय लेकिन जेकरा घरमे गाय भैंस रखै छै दूध होइ छै तऽ उ सभ जरूर खाइ छै उ सभ अधिकांश खाइ छै लेकिन जकरा पास नहि हय उ नहि खाइ छै आओर गायके दूधके बिना एकरा सभके कइ सारा कुपोषण हो जाइ छै